اپنی لائف میں ہر کسی کو کسی نا کسی طرح کا شوق ہوتا ہے کسی نا کسی طرح کا کرنے کی خواہش ہوتی ہے تو ایسے ہی میرا شوق ہے کہ میں گانا گانا گانا سننا بہت پسند کرتی ہوں میں دن بھر میں بہت گانے گاتی ہوں اور مجھے بہت سارے گانے یاد بھی ہیں اور میں دن بھر میں گانے بہت سارے سنتی بھی ہوں ایسے ہی میرا ڈیلی کا روٹین ہوتا ہے کہ میں صبح صبح اٹھتی ہوں دو گھنٹے گانے کا ریاض کرتی ہوں جس سے کہ میری اچھی پریکٹس ہو جائے اور میں گانا گاتی ہوں اور پھر میں گانا گانے کی پریکٹس کرنے کے بعد میں اپنے اسکول چلی جاتی ہوں پھر اسکول سے آنے کے بعد پھر میں اپنا کھانا وغیرہ کھا کے فری ہو کر اپنے ٹیوشن جاتی ہوں پھر ٹیوشن سے آنے کے بعد میں اپنے گانے کی گانے سنگنگ کی میری ایک ٹیچر ہیں جو میری پریکٹس کراتی ہیں میں ان کے پاس جاتی ہوں وہ مجھے سر تال کرنا بتاتی ہیں وہ مجھے بتاتی ہیں کہ ہاں کیسے سنگنگ کرنی ہے اور مجھے ویسے بہت سارے گانے یاد ہیں کیونکہ مجھے گانا گانا بہت پسند ہے تو اس سے ہمارا جو ہے ہمیں گانے میوزک ہماری تھیریپی بھی ہوتی ہے جو ہمیں ہر چیز سے ریلیف دیتی ہے ہمیں ڈپریشن سے اسٹرس سے ریلیف دیتی ہے